पावसाळो हिवाळो आनी गीम अशें तीन ऋतू आसात ते तीनूय ऋतू एक एक हांव सांगता पावसाच्या दिसांनी आमी झाडांक उदक साट सांठठात त्या जाग्यार आमी लायना उदक सांठल्यार उदक वचपाक वाट करता कीड लागल्यार वखदाची फवारणी करतात गिमांच्या दिसांनी झाडाक सावलीची वेवस्था करतात योग्य प्रमाणांत उदक उदक दितात शिवाय खतां म्हळ्यार सारें दितात आनी ताची नडणी काडटात